म्हाका नॉन फिक्शन ला बरोवपा लायक आसा हांव न्हू चडश्यो पोयम बरयतां आनी आटिकल बीन बरयता आनी म्हाका ते बरपा चड लायक आसा चोडशे लायक आमगे डे टू डे लायफाच ज्यो गजाली घोडटाय न्हू तेजेर म्हाका बरोपा खूब लायक आसा आनी हांव फिक्शनूय बरोपा चित्ता बट म्हाका तें तकले येना चड पूण म्ह चडशें डे टू डे लायफाक कितें जातचो तेंच बरयता आनी मगे तेशें कोन कोण फेवरेट लेखक ना हांव म्हगेले ओन बरयत हांवें कोणागे रेफरंस बी गे म्हगे तकलें ते हांव बरयता आनी म्हाका खूब लायक आस बरोवपाक चडश्यो हांव पोयमीच बरयतां ज्यो आमच्या जिवितान आदारूच आसता जशें की म्हज्या अदकुटे सोंपण आनी हेर जश्यो लायक कोंकणी भाशेच्यो बरयला आनी आमगे जी प्रदुशण आनी हेर अशें करून आसाय तेजेर म्हाका बरोवपा खूब लायक आसा फिक्शना भितर म्हाका लायक आमगे सपन आनी म्हाका अशे करून बरोवपा लायक आहा जे आमगे मा उपरांत आमगे कितें जात चोय तशे करून तेजेर बी बरोवपा जाय म्हाका नॉन फिक्शनाचें म्हणल्यार फिक्शनाचे म्हाका बरोवपा जशें की आमी कितले अशें बरपा शकता कितल्याचेर तेच लायक आसा म्हाका आनी हांव चडशें नॉर्थ इशटियन बरयता